औ नोंथां आं फैलाव फैलाव आं सासे माबानि दैलि निउस लाइभ नि रिफर्थार आं नोंथांनिफ्राय सोलोंथाइनि सायाव हाय एसे मिनथिनो लुबैदों आरो देग्लायथ' नोंथाङा जोंथ' मोनथिगौ देग्लाय निउ इदुखेसन फलिसि या लागु जाबाय दा बिनि सायाव नोंथाङा मा रोखोम माबा बुंफ्रुनो सानो आरो

दा औ आं मोनसे सोंनाय सोंनो सानबावदों नोंथांनाव एन इ फि आ जे लागु जाबाय दा बे एन इ फि टु थावजेन टुइनटि बिनि गेजेरजों गथ'फ्रा बांसिननै लाभा लाभ जागोन ना आगोलनि सिस्टेमजों बा बांसिन लाभा लाभ जागोन होननानै नोंथाङा सानो जौगानो हागोन मोनसे आं सोंबावसै लास दा जे मेट्रिक इकजामा जाला होन्नानै सोलोंथाइ मन्त्रिया बुंबाय थादों बियो बेसेबांसिम समब्भ जागोन दानि दिनाव आच्छा बिनि बागै होनबा इयुनाव आं मिथिनो हासिगोन उनाव हाय मिथिनानै लासिगोन